फोरोंगिरिफोरा जोंनो मोजां सिख्खा होयो फरायनायाव जोंखौ गोबां मोजां हेफाजाब होयो गोबाङानो मोजां मोजां फोरोङो जों रोङैखौ रोंहोयो जों बुजियैखौ मोजाङै बुजायो जेखौ जों हाया बेखौ जोंखौ आसि थुथाब थुथाब मोजाङै फोरोङो आरो आरो जोंबो हाया बायदि मोनोब्ला सारमोननाव जों सोङो आरो जों सोंब्ला सारमोनहा जोंनो एनसारखौ मोजाङै मोजां फिननायखौ होयो आरो एबा जों सिफ्लिंफोरखौ रोङाबा जोंनो ब्लेकबर्डआव लिर लिरनानै होयो लिरनानै होनायनि उनाव जोंखौ मोजां बुजायफिनो आरो जों हायैखौ जेन'बा जों हायैखौ बुजियैखौ मोजां थख' थख' बुजायफिनोआरो जोंखौ मोजां फोरोङो जेन'बा जोंखौ हेन्द रायथिं जायैफोरखौ जेनोबा जोंखौ मोजां खालामो जेन'बा जों बुजियैखौ रोंथारैखौ जोंखौ मोजां फोरोङो आरो मोजां हायैखौब्लाबो जोंखौ हाहोयो आरो जोंनो मोजां मोजां गियान होयो जों जेनोबा गाज्रिबा जेनोबा जों गाज्रि जायोब्ला जोंखौ बुजायनानैब्लाबो सारमोनहा जोंखौ मोजां खालामबोबाय आरो जोंखौ मोजां फोरोंबोदों सारमोनहा जोंखौ आसि थुयै थुयै मोजां फोरोंबोदों आरो फोरोंबोनानै जों हाथारैखौब्लाबो बिसोरो बुजायनानैब्लाबो हाहोदों आरो जोंखौ मालाबाबो हारसिङै खालामाखै आरो फरायनायावहाय गावसोरजेब्लाबो हेफाजाब होफायो जेखौ हाया बेखौ सों जेखौ बुजिया बेखौ सों होननानै बुङो सारमोनहा आरो जोंबो हायैबायदि मोनैखौ सारमोननाव सोङो आरो जों जेखौ हाया बेखौ सारनाव सोंखायो सोंनाया ओमफ्राय सारा जोंनो एनसारखौ होबाय एनसारखौ होनानै बिदिनो लोगोफोरजोंबो जों दिसकास खालामलायो सोंलायो लोगोफो जेनोबा आं क्लासाव थाङाब्ला लोगोफोरा लिरनानै लानाय नथसफोरखौ आं उनाव थांनानै लिरहैफिनो लिरहैफिननानै उनावहाय बेखौ न'आवहाय आरामै खेबना लाबोनानै मबाइलाव खेबना लाबोनानै मोजां नायनानै मोजां लिरो आरो बिदिनो मोजां बिदिनो गासैबो सारमोनानो मोजां गोजा जोंना आरो बिदिनो फरायनायाव मानायाव जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो जोंनो गियान होयो मोजां सिख्खा होयो फरायनायाव लोगोसे हेफाजाब होलांबाय थायो बिदिनो